काल म्हाका मेसेज येल्ली बँकेसून आधार कार्डून पॅन कार्ड दिवपाक काल म्हाका टायम मेळक ना तेका लागन आनी खंय तरी गेल्लो हांव तेका लागन टायम जाल आय तें सगळें डॉक्युमेंट हांयन कलेॅक्ट करतलो आनी व्हरान थंय दितलो तर तेका लागन म्हग पॅन कार्ड स्टिटी सगळी चालू रावतली आनी बँकेन एकउंटार पयशे सगळें येतले अशें हे करून उपकार करून तेंच्यानी ते धाडपाचें बेगीन बेगीन अशी विनंती आसा